पहिने कुसिआर होइ छलै आब तऽ एखन गहूम धान एकरे बेसी उपज होइत अछि आओर दालि दलिहन मौसरी खेसारी राहड़ि इएहसब उपजैत अछि पहिने बहुत कुसिआर होइत छलैए पपीता ईसबके गाछ ईसब तऽ रहितै छै गाम घर सबमे कुसिआरके खेती जेना पहिने होइत छलै तेना आब नहि होइ छै धान गहूमके बेसी एखन छै दालि दलहनके बढ़िआँ उपज देखै छिए हमरा सबके खेतो कमे अछि ताहि लऽ कऽ जे धानके समयमे धान भेट जाइए बटाइ देने छी